जय झूलेलाल अॼु टाइम में हिंदी ऐं इंग्लिश भाषा जो महत्व वधी वियो आहे अॼु टाइम में सिंधी भाषा जीअं त गुम ई गुम ई थींदी वञे अॼु जी जेकी नई पीढ़ी अचे थी हुओ सिंधी ॻाल्हाए ई नथी सिंधीअ जो पहिरों सिंधीअ सिंधी माण्हू पहिरों जाम सिंधी ॻाल्हाईंदा हुया हिकु ॿिए सां पर अॼु टाइम में हिंदी ऐं इंग्लिश हुओ जाम तां ॻाल्हाइनि पहिरें जे टाइम में सिंधी इस्कूलु हूंदा हुया उनमें सिंधी पढ़ाई वेंदी हुई सिंधी लिखाए लिखे बि कीअं हुओ सिखाए वेंदी हुई अॼु जे टाइम में सिंधी इस्कूलु आहे ई कानि असांजा ॾाॾा ॾाॾी पप्पा मम्मी सिंधी इस्कूल में पढ़ियलु आहिनि पर अॼु जी जेकी नई पीढ़ी अचे थी उनजी हिंदी ऐं इंग्लिश भाषा ई सिखे थी सिधो पंहिंजी मूल भाषा खे भुलजंदी थी वञे सिंधी